عورتوں کی بات کری جائے سماج میں تو سب سے زیادہ دقت تو یہ ہے کہ عورتوں کو کام کرنے سے بہت سی جگہ پہ روکا جاتا ہے آج بھی روکا جاتا ہے پہلے تو کچھ پہلے تو لگ بھگ ہر جگہ تھا کیونکہ ماں باپ کو ماں باپ کو ڈر رہتا تھا کہ عورتوں کو کچھ ہو نہ جائے کبھی باہر کام کرنے جائیں گی وہ ہوں پر سماج کا یہ مائنڈ سیٹ ہے سوسائٹی کا بدلا ہے اکثر یہ ہوتا ہے اب بہت کم ہے کہ لوگوں کو جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو دقت ہوتی ہے کوئی ان کا کوئی فون چرا کے لے گیا کوئی پرس چرا کے لے گیا یا ان کی جان و مال کو خطرہ ہوتا ہے لیکن اگر حجاب برقعے میں ہو عورت تو سیفٹی رہتی ہے کیونکہ ہمارے اسلام نے بھی کہا ہے لیکن کئی جگہ برقعوں کو بین کیا جا رہا ہے ہندوستان میں یا باہر تو وہ غلط ہو رہا ہے عورتوں برقعے میں حجاب میں ہوں تو کام کرنے کی بالکل پرمیشن دینی چاہیے وہ بھی بہت ضروری ہے اور ہو بھی رہا ہے بہت جگہ پہ عورتیں کاند کاندھے سے کاندھا ملا کر مرد مرد کے ساتھ مرد کے مد مقابل کام کر رہی ہیں